नमस्ते अच्छा कहाँ के लिए चाहिए तो ठीक है गाड़ी मिल जाएगी कै किलोमीटर है तो लगेगा यही कोई पंद्रह सौ दो हज़ार नहीं कब जाना है कल जाना है तो चलिए ठीक है अभी हम बताएंगे मतलब कल कितने बजे जाना है तो ठीक है दस ग्यारह बजे तक जाना है तो मिल जाएगी गाड़ी नहीं नहीं हाँ हाँ ड्राईवरी अच्छी करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए आप और कहीं जाना है कि वहीं बस तो वहाँ से और कहीं जाएँगे अच्छा तो बताइएगा कहाँ कहाँ जाना है से बोलिए

हाँ तो कहाँ कहाँ जाना है हाँ और और हाँ हाँ हाँ तो ठीक है चलिएगा हम लेकर चलेंगे कल मगर ये किराया ज्यादा लगेगा भाड़ा अरे करीब समझ लीजिए जब इतने जगह घूमेंगे तो चार पाँच हजार पाँच हज़ार पड़ेगा हाँ घूम सकते हैं जब दिन दिन भर लग जाएगा तो ठीक है चलिए घूम लीजिए हम गाड़ी में निये सात आठ लोग आ जाएँगे अच्छे से बैठ के चलेंगे हूँ हाँ हाँ हाँ भाई